ہلو مزمل جی کیسے ہیں آپ تو اور گھر ور پہ سب بڑھیا اور اسکول کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی اسکول کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے اسکول کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے اور پیپر آنے والے ہیں بس ان کے لیے تیاری ویاری کیسی ہے اور جو باقی پڑھانے والے ٹیچرس ہیں وہ ٹائم پر آ رہے ہیں اپنے اور سبھی بچے محنت کر رہے ہیں نا اچھا اور کورس ورس کتنا ہو گیا آپ کا چیپٹرس پورے ہو گئے اور کتنا ہو گیا ہے آپ کا اچھا اچھا تو آپ تھوڑا آپ بھی ٹیسٹ لے لیں بچوں کا بچے کیسے پڑھ رہے ہیں کلاس ولاس میں جا کر ہر کلاس میں جا کر لیجیے اسٹاف کو پتہ بھی لگ جائے گا جائزہ لے لیں آپ روزانہ ایک کلاس ہوں روزانہ ایک کلاس پرموٹ کر دیتے آپ مجھے اس کلاس میں جانا ہے بعد میں یہ اس کلاس میں جانا ہے پہلے آپ خود بھی جائزہ لے لیں اس سے آپ کو پتا بھی لگ جائے گا کہ کتنی منحت چل رہی ہے ہمارے اسکول میں ہوں اور سب بڑھیا ہوں اور اور جو وہاں وہ رات کا جو پنکھا خراب ہوا ہوا تھا وہ آپ نے ٹھیک کرا دیا ہوں ہوں اور باقی تھوڑا بچوں کا دھیان بھی رکھیں بچے کہیں شرارت ورارت تو نہیں کر رہے ہیں یا کوئی بچہ گول پریڈ گول وول تو نہیں کر رہا سب ٹائم پہ ہی ہو رہا ہے نا اپنے ہاں جو کچھ بھی خرابی ہو تو مجھے فون کر دینا مجھے بتا دینا میں بھی آؤں گا انشا اللہ کسی دن راؤنڈنگ پہ